में सीढ़ा कलोनी दा सोमा बोल्ला नी आं ते साढ़ी डिस्ट्रिक्ट रियासी बिच गै लग्गने अस ते में सोमा बोल्ला नी आं सीढ़ा कलोनी दा ते बचपुनै बिच बी असें बड़ी गरीबी दिक्खी ही ते बड़ा कम्मै बिच गै जिंदगी खराब होई इयां गै ते अग्गें ब्याह् होया इत्त बी बड़ा बड्डा कम्म हा ते कम्में बिच गै रेह् असें दौ तीन घैंटे सोने गी थ्होंदे रात कम्म गै कम्म होंदा हा बाड़ियां जमीनां गै बड़ियां हियां ऐहियां सत्थें आह्लियां ऐहियां पर बड़ियां हियां ते उत्त बी मुल्ख कम्म करदे रेह् त्रै त्रेै बजे उट्यैठियै जाना कड़कयालै दी बाईं दा पानी रातीं दे अट्ठ बजे असें पूरे कम्म होंदे हे मकाए दे माल बी बड़ा रक्खे दा हा घाऽ बी पूरे दिन कम्म करदे रौह्ना मेह्र सतगुरू दी होश बी खरी ही ते कम्म गै करदे रौह्ना ते प्ही ब्याह् होए दे इंदी कोई त्रीह् पैंत्ती साल होए इंदी लत्त भज्जी ही लत्त भज्जी ही ते बस में निक्के निक्के बच्चे हे बड़े औखे पाल्ले दे कुसै दे घर मित्तियां लानियां ते कुसै दे मक्कां गुड्डनियां ते कुसै दे कनक छट्टनी ते इत्थै जीवन बतीत करी ओड़ेआ बड़ी बिपता दिक्खी दी पंदरां साल रेहा मेरा घरै आह्ला खट्टै पर ते पंदरां साल में लोकें दे ध्याड़ियां लाई लाई बड़े मुश्कलें टैम पास कीता घरा कम्म मकाइयै ते अट्ठ बजे घाऽ बड्डने गी जाना ते सौ पूला ध्याड़ियै दा बड्ढना

ते लून बसार बी आह्नने ते रातीं नौ बजे पुज्जना घर आह्नियै रुट्टी बनानी ते टब्बरै गी खलानी ते सौने गी बारां इक्क बज्जी जंदा हा ते चार बजे उट्ठियै प्ही असें सारा कम्म खत्म करना ते बच्चे निक्के निक्के हे रेही जंदे हे रुट्टियां बनाई देनियां उ'नेंगी ते प्ही अट्ठ बजे सारा कम्म खत्म करियै में ध्याड़ी लाने गी जंदा हा ते ध्याड़ियै दा कदें सौ पूला कदें नब्बै पूले कदें अस्सी पूले बड्ढने प्ही उं'दे घर जाइयै सु'ट्टने शामीं पंज बजे ते प्ही में ते शामीं नौ बजे पुज्जना शामीं आटा लेइयै ते प्ही बच्चें गी रुट्टियां पकाई देनियां ते बड़ी बिपता दिक्खी दी अज्ज अज्ज बी में ध्याड़ियां लानियां सट्ठ साल उमर होई दी मेरी सट्ठ काह्ठ होनी ऐ ते अजें बी में ध्याड़ी लान्नी आं ते हून प्ही में ध्याड़ी लान्नी आं ते हून चलो सदगुरू दी किरपा कन्नै थोह्ड़ा सुख ऐ बिंद मालकै दी दया कन्नै ओह् मालकै दा शीरबाद ऐ कन्नै ते थोह्ड़ा सुख ऐ अजें बी में ध्याड़ियां लाइयै खन्नी आं गरीब आदमी आं बच्चे बच्चे बी समझो ध्याड़ी गै लांदे गड्डियै दा फेरा थ्होई जा टूर आह्ली चलाई ओड़दे ते निक्का जेह्का ओह् टैंकर चलांदा अजें बी ध्याड़ियां लाइयै खन्ने अस टब्बर निक्का निक्का ध्याड़ी निं लाह्चै ते इत्थै हून बाड़ी जमीनां हैन निं खाह्चै कुत्थां जे ध्याड़ी गै लाह्गे ते प्ही गै खाह्गे ते हून प्ही में ध्याड़ी लाइयै आई आं ते बड़ी बिपता दिक्खी दी ते हून थोह्ड़ा सद्गुरू दी किरपा कन्नै थोह्ड़ा सौखा टैम उठी आया मालकै दी दया कन्नै ते हून मेरी इ'यै ख्वाहिश ऐ कि जेह्के जेह्के भ्राऽ मेरी गल्ल सुनङन ते में इयै गल्ल सनाना चाह्न्नीं कि सत्संगें ई लग्गी जाओ ते मिगी इयै खुशी होंदी होर मिगी कुसै चीज़ दी खुशी निं होंदी इन्नी जिन्नी मिगी प्रभु परमात्में दी गल्लें दी खुशी होंदी ऐ ते दासी इ'यै चाहंदी दासी गी शीरबाद देओ धन्न निरंकार